ڈاک ٹکٹ سکّے اور چٹانیں اِن تمام چیزوں کو جمع کرنے کی تعلیمی قدر بہت اہم ہوتی ہے اِس سے ہم تمام لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں خاص طور پر ڈاک ٹکٹ اور سکّے ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے اِس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پُرانے روابط جو کہ ہماری تاریخ کا پتہ دیتے ہیں اور اِس کے علاوہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اِس سے جُڑی ہوتی ہے میں نے اِن تمام چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ساری چیزیں جمع کرنا ہماری پہچان بنتی ہے اور یہ ہم لوگوں کے لیے یا پھر ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں جس کا ذکر اور جس کی اہمیت ہمارے معاشروں کے لوگوں کو پتہ چلتی ہے